हेलो आपका क्या नाम है हाँ हम तो टीचर हैं दरभंगा का आपका कैसा व्यवस्था है स्कूल आपका स्कूल का कैसा व्यवस्था है बच्चा लोग कैसा है मेरा भी ठीक है मेरा भी इस्कूल ठीके है मेरा बच्चा सब बहुत अच्छा है मेरा बच्चा सब टाइम पर पढ़ता लिखता है टाइम पर खाना भी खाता है टाइम पर खेलता धूपता भी है टाइम पर सोता भी है फिर सुबह में उठता है फिर दौड़ पूजा करता है पढ़ने के लिए बैठता है आपका स्कूल का प्रिंसिपल कैसा है ठीक टाइम पर चाय और दे मिलता है ना ओ सर और टाइम पर आता है ना क्या है सर का डिलेवरी आता है ना टाइम पर हाँ स्कूल सा कितना दूरी पड़ता है अपना घर

कै बजे आ हेलो कै बजे आते हैं स्कूल कितना भाड़ा लगता है आने जाने में मिलता है तनख्वाह

ठीक है मिलते फिर कभी